एह् न जदूं साढ़ा ब्याह् होया हा ना ते हून बीह् साल होई गे न ते जदूं साढ़े रियासी डिस्टिक च निक्का हारा हस्पिटल हा बजारे च हा ते उत्थें असें इत्थें दा कोई बी मुसीबत बनी जंदी ही कोई बमारर होई जंदा हा जां किश होना ते फ्ही असें इत्थां दा पैद्दल जाना समझो हस्पिटल तक्कर इयां बड़ी मुश्कलां होंदियाैं पैद्दल औना बच्चे बी चुक्कने समान लैना बजारा दा ओह् बी पैद्दल औना ते इयां बड़ी मुश्कल होंदी दी ही ते बमार होई जाहचै टरोना नेईं इयां बड़ी मुश्कल ही कनैं डाक्टर बी घट्ट घट्ट गै हे जिसलै इयां बीह् साल दी गल्ल सना नी में ब्याह् होआ रियासी च ते फ्ही होंदी होंदी एह् साढ़ा इक डिस्टिक हस्पिटल बनी गेई साढ़े घरे दे कश गै ते एह् ऐ कि इयां मुसीबतां एह् होंदियां हां इयां केईं बारी जाना कुसै बेल्लै कबेलै डाक्टर नी होन ते फ्ही जाने आह्ला नी कोई कन्नै नेईं होऐ कोई ते फ्ही इयां पुज्जना हा हस्पताल ते जेह्का रियासी बिच्च हा एह् दूर पौंदा हा ते एह् साढ़ा इत्थें उप्पर ग्रांऽ ऐ साढ़ा उप्पर माड़ी आह्ली साढ़ा घर ऐ ते पैद्दल इत्थें घैंटा लग्गी जंदा हा ते बेल्लै कबेलै नेईं कोई होऐ ते फ्ही मुश्कल होई जंदी ही ते कियां कि बड़ियां मुसीबतां दिक्खियां में टरोना गै नी ते जां कुदै टट्टियां लग्गन लगी पौनियां

जां कोई अम्बुलैंस गै नी होंदी ते कियां कुसै करना ते एह् ऐ कि अपनी सेह्त होऐ ते है ते नेईं होऐ ते कक्ख बी नी ऐ ते डाक्टरें दा स्हारा होंदा जिसलै कोई खट्टा पर पेई जा ते फ्ही कोई मुश्कल होई जंदा उट्ठना गै ते एह् ऐ कि हस्पिटल कश होई कोई बेल्लै बेल्लै कोई पीड़ निकली जां कोई होर प्रावलम बनी जां हर कोई बुड्ढा नी उट्ठी सकदा बी पी हाई होई जंदा हा कोई लोह् होई जंदा भाई एह् ऐ कि फटाफट अस हस्पिटल तक्कर पुज्जी सकने अज्ज कोई ओह् नी एह् साढ़े कश गै ऐ हस्पिटल बने दा ते जन्ने उठी नेईं होऐ कन्नै तां बी बौंह्दे खड़ोंदे जियां बी होऐ इयां इस पुज्जी जन्ने आं हस्पिटल तक्कर ते कुदै डाक्टर असेंगी कोई दवाई शवाई देइयै बचाई लैंदे न ते एह् ऐ कि कश हस्पिटल नी होऐ ते बड़ियां परेशानियां होंदियां इक साढ़े ग्रांऽ च तुसेंगी पता ऐ कि अस पैह्लें अप्पूं गै लापरवाही करने आं कोई कसूर होऐ ते असैं हल्लना गै नी अज्ज इया ऐं तेल शेल लाया पाया सिरे गी तेल शेल पाओ जां कोई अप्पनै गै कारियां करदे रौह्ना हस्पताल जाना गै नी कम्मे ही लग्गे दे रौह्ना घाह् बडदे रेह् जां कोई होर कम्म करदे रेह् फ्ही जादा बाद्दा होइया जिसलै लग्गेआ नेईं गै उट्ठना होआ दा शाम्मी लै ते फ्ही नेई कम्म होई फ्ही चलो हस्पताले गी गै चलने आं ते हस्पताले आह्ले बी आखदे भाई तुस चार दिन अपना गै इलाज करदे रेह् ते जिसलै बेमेदे होए ओ ते हून इत्थें आए ओ इयां टैमें दे तुस आओ ते तुंदा इलाज होंदा ढंगे दा अस लोग लापरवाहियां करी ओड़ने कुसै बेल्लै ते एह् जेहियां लापरवाहियां नी करना चाही दियां ते अपनी सेह्त जिंदगा बार बार नी औंदी एह्दा ध्यान रक्खो खाओ टैमे दा लाओ टेमे दा सेह्त बास्तै चक्कर शक्कर सैर सूर करो अपनी सेहत तंदरूस्त रक्खो भाई एह् सेह्त गै ऐ ते सब किश ऐ सेह्त गै नी होग ते अस किश बी नी करी सकदे ते अगर सेह्त साढ़ी खरी होऐ अपने बच्चें दी परबरिश बी खरी करी सकने आं अपने बच्चें दी देख भाल शैल करी सकने आं इनेंगी सैल जगाह् सिर पजैाई सकने आं भाई अस इंदा किश करी सकने आं कते जे साढ़े अपने सेह्त ठीक नी ते फ्ही असें बच्चें दा केह् दिक्खना जां असें जेह्के अपने बजुर्ग न साढ़े जियां मां प्यो जां दादी दादा उंदी बी देख भाल करनी कियां करनी जे अपनी गै ठीक नी कियां करनी ते अयै कि में ते आक्खनी ऐं कि अपनी सेह्त शैल तंदरुस्त ऐ शैल अपनी सेह्त दा ध्यान रक्खो ते शैल ते इयां दै अपनी सेह्त ऐ सब किश ऐ ते में अयै आक्खना चाह्नी हून ठीक ऐ